अइ भाषाके लिए ई इलाकामे जे किछु यऽ स्थानीय जे लोकगीत यऽ अइ ठाम मैथिली लोकगीत यऽ आओर विद्यापतिके अछि विद्यापतिके भाषा ईसब हमरा लेल से अइ ठाम अनेक तरहके अछि भाषामे परिणत कऽ कयल गेल हइ तऽ ई भाषामे लए लिअ जेना मैथिलीमे छै जे लोकगीतमे छै जेना गणेश वन्दना छै कि गणेशमे छै कि गणपति भने खेलाइ छी यौ पार्वतीके कोरामे गणपति भने खेलाइ छी यौ इहो भजन हमरा बड़ा नीक लागइए जेना छै कि ई जय जय भैरवी असुर भयाउनी पशुपति भामनी माया सहज सुमति बड़ दिअ गोसाउन से गोसाउन ईसब भजन सुनिके हमरा सबके बड़ नीक लागइए लोकगीतमे लोकगीतमे जेना छै से भजन सब लोकगीतके बारेमे कहु लोकोगीत छै कव्वाली छै अनेक तरहके जेना तिरहुतमे गाबि रहलइए तिरहुत छै विद्यापति छै बटगबनी छै ईसब लअके हमरा सबके बड़ नीक लागइए अइ दुआरे अइ भाषाके अइ लोकगीतके प्रसङ्गके आगा बढ़ाबी आगा बढ़ाबी आओर अइ इलाकामे गाम गाम जे पहिले पहिले से इसकुल इसकुल पर जाके से लोकगीतके प्रचार होइ छलै रहय ई इसकुलपर देखायल जाइत रहय से जेना जेना जे कि से सिनेमामे जे देखबय छै पर्दापर तहिना ओ देखायल जाइत रहय भजन कीर्तन ओ होइत रहय जे लोकगीतके गाना बजाना होइत रहय आओर नया नया अनेक तरहके जे बात विचार छै से सब सुनायल जाइत रहय अइ दुआरे लोक कोना गृहस्थ लोक लोक रोपइए कोना धान काटइए कोना से ओइमे से लीन रहइए बारेमे बतायल गेल हइ अइ दुआरे हमरा सबके भाषामे लोक गीतमे आर विवाह गीतमे बहुत बटगबनी छै जे छै आओर लिअऽ विद्यापतिमे लिअ से बटगबनी यऽ बटगबनी छै मैथिली लोक गीत छै तऽ नचारी छै अइ सब लेल से सोहर समदौन छै ईसब बारेमे बतायल गेल हइ तै दुआरे हमरा सबके ई प्रचलन अइछ अइ बारेमे सब लोक जानय छै ईसब भाषा जे बजय छी गबय छी अइ सब लेल बड़ लोक सब प्रिय लोकप्रिय छै लोक सबके बड़ पसन्द होइ छन्हि आओर ओ सब पुछय छथि कि नहि ई भजन कहियो कहय छथि ओ भजन कहियो ओ भजन हमसभ सुनाबय छी अइ लेल से हमसभ से हमेशा अइ ठाँके भाषामे ई परिणत भेल हइ अइ दुआरे हमे सब चाहय छी कि ई भाषा हमेशा प्रचारमे अबय आओर हमसभ गाबी बजाबी आओर सबके मोनके मोनके हरि ली आर मोन मोताबिक हुनका भजन सुनाबी बोलो हरि हरि जय भगवान